जय झूलेलाल असां पंहिंजे गमलनि में बाग़बानी कंदा आहियूं असां पंहिंजे गमलनि खे टाइम टाइम सां सफ़ाई कंदा रहंदा आहियूं असां घर में गमला ई रखियल आहिनि तरह तरह जा गमला रखंदा आहियूं उन्हनि खे ॾिसी करे हिकु मन में ख़ुशी ईंदी आहे ऐं हुन में पंहिंजो तरह तरह जा ग़ुल उगंदा आहिनि इअं लॻंदो आहे कि भाई असांजा ॾियो सॼो घर ई खिले थो पियो हुन सां ग़ुल खिलंदा आहिनि त असांजो मनु खिलंदो आहे असां पंहिंजे हुन सां असां इहो सिखियो आहे कि हुननि में नि जान आहे पौधनि में बि जान आहे उहो इअं खिलंदा आहिनि त असांखे लॻंदो आहे असां उन्हनि खे पंहिंजे ॿारनि वांगुर जीअं रखिबो आहे न उहा रखंदा आहियूं टाइम टाइम सां सफ़ाई करण टाइम टाइम सां हुनखे पाणी ॾियण टाइम टाइम सां हुनखे असां खाद्य बि ॾींदा आयूं खाद्य पंहिंजे घर जी ई ठाहींदा आहियूं टाइम टाइम सां जे हुन में मच्छर न लॻनि त असां उन्हनि मच्छरनि खां बि बचाईंदा आहियूं अगरि थी सघे थो भाई जीअं हाणे पौधनि में पंछी वग़ैरह बि त अची वञनि त असां हुनखे कॾहिं जालीअ सां बि ढके करे पौधनि खे रखंदा आहियूं असां पंहिंजा ऐं वधीक जीअं सियारो थींदो आहे त असां उन्हनि खे ढके करे बि रखंदा आहियूं सुबुहु वरी असां उन्हनि खे उस बि ॾेखारींदा आहियूं ऐं उहा असां सां सिखिया कि ई असां इहो सिखंदा आहियूं कि ग़ुल आहिनि पौधा आहिनि गमला आहिनि त असांजे मन में बहार आहे असांजे घर में बहार आहे